बिहारमे बहुत सांस्कृतिक धरोहर छै जइसेकि पटनाके महावीर मन्दिर दरभङ्गाके श्यामा माइ मन्दिर सीतामढ़ीके जानकी अस्थान एहन बहुत एहन सांस्कृतिक धरोहर छै जइसे चलि जाउ वहाँ कथी कहै छै हुनका थाबे थाबेमे चलि जाउ हुनके समय समयपर भी संरक्षण नूतन संरक्षण होइ छै जइसेकि समय समयपर पेन्टिङ्ग होइ छै कोइ भी कभी किछु मरम्मत कएल तऽ समय समयपर मरम्मत भी होइ छै ताकि ताकि सहीसँ रहै आओर अच्छा कलर करै छै आओर जे पटनामे बहुत एहन छै जइसेकि गोलघर गयामे बहुत चीज गौतम बुद्ध राजगीरमे नया बनलै हइ ग्लास ब्रिज आओर बहुत बहुत एहन छै कि ओकर मरम्मत करैके समय समयपर मरम्मत भी होइ छै आओर एहिके शिक्षा जइसेकि शिक्षा जइसेकि ईसब पूजा पाठके करैसँ शिक्षामे वृद्धि आबै छै पढ़ैमे मन लगै छै कियाकि ओ अपन संस्कृतिसँ जुड़ल रहै छथिन आओर हुनका साथ साथ पढ़ाइ भी होइ छै तऽ अच्छासँ पढ़ैमे मनो लगै छै आओर संस्कृतिसँ हमेशा जुड़ल रहैके चाही अपन संस्कृतिके कहिओ नहि भुलैके चाही संस आओर बिहारमे अइसन बहुत जगहपर छै जइसेकि सीतामढ़ीमे पुरौना धाम पुरौना धाम छै बहुत एहन